हथ सां सिबियलु कपिड़ा जेके हूंदा आहिनि उहे बाज़ारि जे कपिड़ा रेडीमेड कपड़नि खां ॾाढा सुठा हूंदा आहिनि छो त हुन जी लाइफ ॾाढी सुठी हूंदी आहे भले ही रेडीमेड कपिड़ा बाज़ारि में सुठा मिलंदा आहिनि सुठी डिजाइनूं हूंदियूं आहिनि ऐं बज रेडीमेड कपड़नि में छा आहे रेडीमेड कपड़नि जी सिलाई झटि खुद खुली वेंदी आहे ऐं पंहिंजी नाप जा कोनि मिलंदा आहिनि वरी हुन खे वरी ठीकु करण लाइ हुन खे टाइम वेस्ट करिणो पवंदो आहे घर में अची माण्हू उहो ई घर में कपिड़ा सिबी करे उहे पाइजनि सिलाइयूं बि पकी थियनि ऐं पैसो बि बचंदो आहे ऐं जेके सिबियलु ठहियलु आहिनि हुन जा हुन जी छा जेकी सिबियलु ठहियलु कपिड़ा हूंदा आहिनि हुन जी यानि की हुन जूं कुछ बि कोन्हे हिन कि सिलाईयूं उधड़ी पयूं आहिनि कॾहिं सुठो कोन्हे कॾहिं कुझु कोन्हे पंहिंजे हथ जो कपड़यल सिबियलु ठहियलु हुओ त सुठो ई हूंदो आहे चाहे जेको मर्ज़ी हुजे बाज़ारि में असां वञू हिकु त असांखे टाइम बचंदो आहे वञण लाइ टाइम बचंदो आहे ऐं घर में छा आहे वेही करे कटिंग करे कपिड़ा सिबी पैसनि जी बि बचति ऐं हुन जी जेकी लाइफ थींदी आहे उहा बि ॾाढी सुठी ठहंदी आहे छो त असां घर जो ॿ साल पाईंदासीं ऐं जेको बाज़ारि जो आहे उअ छह महीना पोइ पाईंदासी जल्दी फाट बि वेंदो ऐं सिलाई जो सिलाई बि वई ऐं हुन जी हुन जो छा आहे जेको घर में सिबंदासीं उहो हलंदो बि वधीक ऐं पाचनो बि वधीक हिन करे बाज़ारि जे कपड़नि खां असांखे जेके घर में कपड़ा हूंदा आहिनि न सिबण तैं उहे असांखे वधीक वणंदा आहिनि जेको मर्जी चए जे घर जी शइ घर जी ही थींदी आहे चाहे जेको मर्ज़ी चएजे पैसे जी बि बचति थींदी आहे ऐं हलंदो बि वधीक आहे